ہلو جی اسلم چکن کے یہاں سے بول رہے ہیں سر جی جی جی سر وہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کے ریسٹورینٹ کی بہت تعریف سنی تھی میرے دوست نے سجیس کیا تھا کبھی یہاں سے اگر کچھ منگانا ہو تو یہاں سے منگائیے جی جی جی سر وہ ایکچول میں نے کیا ہے کہ سر میرے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں کافی دور سے تو میں نے سوچا کہ ان کو آپ کے یہاں کا چکن کھلا دوں جی جی تو آپ ایک کام کرئیے گا آپ جو مجھے سجیس کیا تھا میں بتا دیتا ہوں پہلے آپ کو ٹھیک ہے جی جی جی ہاں وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ایک بٹر چکن لے لیجئے اور ایک تین پلیٹ چار آپ بریانی کر لیجئے اور چنگیزی کر لیجئے فل چنگیزی کر لیجئے اور ملائی ٹکا کر لیجئے فل اور ہاف روسٹیڈ کر لیجئے اور جی جی سر پانچ تندوری روٹی جی جی جی اور دس رومالی روٹی جی جی سر سر سلاد بھی اور چٹنی وغیرہ سب ساتھ رکھ دیجئے گا اور ہاں سر میٹھے میں سر آپ کے یہاں کیا کیا ہوتے ہیں گلاب جامن ہے ہاں ہاں جی جی ہاں وہ گلاب جامن آپ کی تعریف سنی تھی میں نے تو ایک کام کیجئے آپ دس پیس گلاب جامن کر دیجئے اور آپ شاہی ٹکڑے کر دیجئے دو پلیٹ ٹھیک ہے اور باقی آپ کے یہاں سر آپ کے یہاں آپ بتائیے آپ کے یہاں آپ کے یہاں کیا بیسٹ ہوتا ہے اس سے اور الگ ہٹ کر کے جی جی نہیں نہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا وہ وہ ایک ایک وہ آپ کے یہاں وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے وہ جو بہت اچھا بنتا ہے وہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام ابھی چلیے آپ ابھی تو یہی پیک کر کے آپ ذرا مجھے جو ہے ڈلیورڈ کرا دیجئے پلیز اور تھوڑا فاسٹ کرا دیجئے گا اور سر مزہ آنا چاہیے ایسا نہیں کہ بالکل آپ مجھے کچھ بھی ایسے سمجھ کے بھیجیں تو آپ آپ اگر مجھے اچھا دیں گے تو میں آگے ریویو آپ کو اچھا دوں گا اور اپنے اور فرینڈس کو سجیس کروں گا کہ آپ کے یہاں سے لیں جی جی جی جی ٹھیک کتنے دیر میں ہو جائے گا سر ہلو جی ایک گھنٹہ جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے